नमस्ते सर अरे भाई आपके यहाँ वो फर्नीचर उर्नीचर का कार्यक्रम होता है क्या मतलब बेड ओड सोफा वगैरह सब अच्छा अच्छा हाँ इसीलिए हम सोच रहे थे कि मतलब कुछ कार्यक्रम ऐसा पड़ा है लेना है कोई बेड वगैरह

तो हम सोच रहे थे कि ब हाँ हाँ तो आज कल तो जान ही गए हैं न कि फैसन ऐसा बढ़ गया है कि फिर आदमी आदमी को पसंद आए जाए ना आवे हाँ हाँ जैसे हँ हँ उ तो तो बढ़िया शिकवा सागवान का ही ओ बनता है

ठीक है तो हम उ हाँ हाँ और वो दुकान दुकान कब खुलती है हाँ हाँ

हाँ हाँ जब कार्यक्रम चल रा है तो तभी न कार्यक्रम पूरा होगा चलिए ठीक है हम समय निकालकर के और वहाँ दुका हाँ हाँ हाँ तो यही सोच रहे थे कि मतलब समय निकालकर देखलें कि क्या स्थिति है कुछ मतलब तैयार हुआ है तैयार भी किए होंगे जिसको आर्डर अर्डर होगा

हाँ हाँ तो इ इसीलिए पूछ रहे थे कि मतलब हाँ हाँ तो हम हम ठीक है तो हम वो इसका इसीलिए समय हम निकाल लेते हैं हाँ हाँ आज कल तो बिना ब क्वालटी के कोई काम ए नहीं हो रहा है कोई भी हो हर हर सामान्य आदमी क्वालटी देख रहा है बढ़िया क्वालटी का सामान होना चाहिए इसीलिए ना वहाँ से हमेशा आया जाया करता है बेड सोफा तो